हमसब कोनो विवाह आर भेल घर पर तऽ ओतऽ हमसब पानिके व्यवस्था एना रखलहुॅं जेना पीयै बला पानि बहुत आदमी एहन छथिन जे कऽलके पानि नहि पीयै छथिन हुनका सबलए पीयैबला पानि रखलहुॅं पूरा ओ मङ्गा कए रखलौं जे एहि वजह से हुनका सबके पानि पीयैमे दिक्कत नहि होइ आओर जे बात रहै हाथ पएर धोअयके तऽ ओ आहाँके आइकाल्हि देख लेबै कि हर आहाँके टेन्टबला सब ड्राम दै छथिन ओहिसबमे हमसब पानि भरिकए रखि देलहुॅं कि जे वजह से हुनका आरके हाथ पएर धोअमे दिक्कत नहि होइ छै आओर पीयैबला पानि अलग से हमसब मङ्गेलहुॅं जे लोक पी सकल लक्ष्य मानि आओर ताहि सबके तऽ अहूँ पानि रखलहुॅं